ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے لیکن آج جب وہ ہیڈ فون مجھے ملے ہیں تو میں بہت زیادہ اداس ہوں کیوں کہ یہ ہیڈ فون بہت زیادہ بھاری ہیں اور ان انہیں پہننے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے دوسرے کہ ان کے اسپیکر جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور ان کی جو پیکنگ آئی تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی اس کے علاوہ یہ ہیڈ فون موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں